जय झूलेलाल अॼुकल्ह जाहिरातुणि जा जाम ज़रिया थी चुका आहिनि जंहिंमें इंस्टाग्राम फेसबुक वॉट्सप वॉट्सप स्टेटस टी वी ऐं ऐन बिल्ड्स वग़ैरह न्यूज़पेपर्स पहिरियों त पहिरें ज़माने में त रेडियो ऐं टीवीअ ते मना जाहिरात ॾींदा विया हाणे हिकु ऑप्शन ॿियो बि थी चुको आहे जंहिंमें मोबाइल सभिनि खां वधीक हली रही आहे मोबाइल थ्रू असां सॼे नैशनल इंटरनैशनल लैवल ते हर जॻह ते असां पंहिंजे धंदे जे लाइ जाहिरात करे सघंदा आहियूं जेको असांजे धंदे खे जाम वधाए सघंदो आहे जे ज़रिए असां नए नए माण्हुनि ताईं पहुची सघंदा आहियूं ऐं पंहिंजे धंदे खे वधाए सघंदा आहियूं त हर कंहिंखे इहो कमु करण खपे पंहिंजे धंदे खे वधाइण लाइ मोबाइल जो यूज़ वधि खां वधीक करण खपे जेकी जाम सुठी फैसिलिटी आहे असांजे धंदे खे वधाइण लाइ जय झूलेलाल